हमारे यहाँ जो पिछवाड़ा है गार्डन वगैरह उसमें हर हर कलर कलर की पक्षियाँ वगैरह आती हैं जैसे बुलबुल चिड़िया हुई कोयल चिड़िया हुई मतलब नीलकंठ वगैरह हुई मतलब रानी मतलब हर ब्राइटी की चिड़िया जो रहती हैं फ़िर उनको जब मैं वगैरह पानी वगैरह डालती तो नीली वाली चिड़िया भी रहती हैं मतलब आकर बैठती हैं तो जब भी मैं पानी डालती हूँ तो उनको मतलब नहाने के लिए आती हैं रोज़ डेली पानी डालती हूँ रोज़ नहाती हैं फ़िर उनके बाद में फ़िर उनके लिए दाना वगैरह पानी मतलब दाना वगैरह डालती हूँ पानी भरकर रखती हूँ फ़िर सब लोग इकट्ठे होकर सब लोग जितनी भी चिड़िया आती हैं सब मतलब दाना पानी खाकर जाती हैं और क्या कैसे फ़िर उनके लिए मतलब छोटा सा मतलब यह सब मतलब कटोरी में या दाना पानी टाँग देती हूँ पानी भर देती हूँ तो बढ़िया रोज़ आकर नहाएँगी धोएँगी बढ़िया और मतलब देखने में इतनी इतनी सुन्दर सुन्दर लगती हैं कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि जैसे उनको मतलब कि उनको घर में लाकर पाल लो मगर अपन इतना नहीं कर सकते कि उनको पाल सकते हैं उनको बगीचे में ही बहुत अच्छा लगता है हर हर कलर कलर पर डगानों पर बैठती हैं घूमती हैं फिरती हैं एक एक मुँह में मतलब दाना वगैरह बच्चों को खिला पिलाती हैं बस इतना ही बोल सकते